आं बाय हांव आयदन घेवन येयल्लो आयदनकार उलयतालो हय हय हय पयर येयल्लो मागीर कितें आमी पावोंकू ना किद्या आमी गोंय फेस्त आशिल्ली न्हू सो आमी मातशी फेरी लायली थंय फेस्तां

हय हय हय आमी तीं आयदनां हाडलेलीं तुमका जाय म्हणटाले न्ही तुमी धाकटे तोप ये मागीर व्हडले तोप काशे हाडलेले हय आलमीन आसा स्टील आसा खूब तरी आसा तुमकां हांव घेवन येवं काय म्हणटालो कित्याक सवाय आसा सद्द्यां किद्या मागी तें तेन्ना तुमी घरा कडेन आसतली दोन दिसान येता पूण कितें कितें हाडूं हें बाय तुमकां व्हडलीं आयदन तोप बीन हाडूं बोगोणें बीन आसा बरें थावो बीन व्हडलें व्हडलें आसा हाडूं काय म्हणटालो

आं आं जाता जाता आसा आं बोगोणें हाडटा पूण व्हडलें हाडूं भोगोणें स्टीलचें जाय काय आलुमिनीयम जाय तसलें जाय तुमकां आलुमिनचें हाडूं आं बाय बाय भोगणें कित जालें आतां पयलीं मातशें येवना मात्सो तेजो मातशें ते आकार आसा ते मातशे हे बदलल्या सो तेहे चल चलता न्हू तुमकां हय हय आनी हे दवरपा तुमकां फळां बीन दवरपा अशी पय हे वस्ती आसा पय त्यो अश्यो दोनी सायडीन हँडल आशिल्ली आं तसल्यो बीन हाडल्या जाता हय हय तुमी आसतले न्हू घरा कडेन किद्या आमी तुमगेले मात्शे कितें आसा तें मात्यान धरून येवचें पडटा न्ही घरा कडेन ते मातशें ते मातशें त्रास जाता कित्याक आमी आयदन घेवन येयला आनी तुमी कोण ना जाल्यार मागीर आमकां त्रास पडटले परतून म्हुणो फोन केल्लो तुमकां कळ्ळें सकाळीं येवपाचें न्ही आं सांग बाय आतां तुमी आमगेले सदांचे घेवपी न्हू तुमकां आनी कोण म्हारग करतलो पूण आतां किदें आसा तुमकां जाणा न्हू म्हारगाय कितलीं आसा हाडपा व्हरपाक आमगे गाडयां खर्च आसा म्हण किदे ते तुमकां म्हणून आमी कमी धरुया आं तशे आतां इश्टील इस्टील इस्टील आयदनां बरी जाता इस्टीलचें आयदनां आतां किदें आसा पयलीं मातशें ना इस्टील मातशें आतां मा म्हारग जाल्या न्ही वाटयो बाय मेयटल्यो पूण तुमकां खंयची सायज जाय पडटली ती कितली जायो ती सायज सांगल्या आमी हाडपा शकता तुमकां अश्यो तुमी किदें अशें हें मणगणें बीन खावपाचें तसल्यो वाट्यो बरें बरें बरें येता हांव हांव परवां येता आं बरें बरें बरें या